जाबत तक बच्चा जन्म लै छै ओइ बच्चाके छओ दिनका बादमे छठिहार होइ छै तखन बच्चाके छठिहारक राति ओकरा माय कपड़ा पीरा पहिरै छै बच्चाके पहिराबै छै ओ जे सब इध विध होइ छै सबटा इध विध होइ छै तहन बच्चाके छठिहार होइ छै फेर बच्चाके ओ ओकरा तेल कूर परै छै ओकर प्रात भेने नहाबै छै धोआबै छै निकालै छै बच्चाके फेर तेल कूर दए कऽ तहन ओ बच्चाके अथी कए कऽ तहन तेल कूर दए कऽ ओकरा बच्चाके माथा सेकै छै मने ओकरा कपड़ा लत्ता सब चीज पहिरेलक ओकर सबचीज प्रतिपाल कयलक ओकरा रखलक बढ़िआँसँ बच्चाके नमहर होइ छै बच्चा ओकरा मूरन उपनयन करै छै बच्चाके ओकरा खुआबै खुएनाइ पीयेनाइ करै छै बच्चाके ओकरा दूध टूध पीयेलक पाँच सालके बच्चा भेल तहन फेर इसकुल गेल बच्चा ओकरा इसकुल लऽ कऽ गेल ओ बच्चाके फेर बच्चा सबके लएके आयल तहन ओ बच्चा नमहर होइ छै ओ अपना बच्चा अपने प्रतिक्रिया करै छै